जब हम इस्कूल में पढ़ते हैं तो भारत के बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक नाम है जैसे कि एक वैज्ञानिक का मैं प्रदर्शन करना चाहती हूँ नाम डाक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत भारत को बहुत से ऐसे ऐसे मिसाइलें दी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और विशाल है जो किसी और देश के जो वैज्ञानिक है वह नहीं बना सकते इन्होंने बहुत ही विशाल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी से जो है भारत में बहुत से प्रसिद्ध प्रसिद्ध मिसाइलों का जो है मिसाइलों का जो है खोज निकाला है और ही साथ बहुत सारी चीज़ों का खोज निकाला है ये भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं डाक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम साथ में अगर गणतज्ञ की बात प्रसिद्ध भारत के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ की बात किया जाए तो प्रसिद्ध गणितज्ञ में आर्यभट्ट आर्यभट्ट को तो जो है वो गणितज्ञ इस लिए बोला जाता है कि गणित के जननी हैं उन्होंने ऐसा ऐसा ऐसा सूत्र दिया है और गणित को इतने अच्छे से बताया है तो इनका सब से ज़्यादा श्रेय उन्हें आर्यभट्ट को ही जाया जा मतलब जाता है ये हमें जो भारत के कुछ वैज्ञानिक और गणितज्ञ के नाम हैं